हिन्दी में जो मेरा पसंदीदा शब्द है वह है शुक्रिया और यह इसलिए है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है की जब हम भी हम किबी किसी के लिए या जब कोई हमारे लिए कुछ कार्य करता है मदद करता है तो हमें उसको बदले में आभार व्यक्त करना चाहिए तो इसलिए मैं यह शुक्रिया शब्द बोल कर सामने वाले का आभार व्यक्त करती हूँ जब भी वह सामने वाला मेरे लिए कुछ करता है मेरी मदद करता है मेरी सहायता करता है तो मैं शुक्रिया बोल कर सामने वाला का आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे इस बात पर बहुत ही गर्व महसूस है कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है क्योंकि इसलिए है क्योंकि जो हिन्दी है यह भा भाषा हमारे देश भर में देश भर में बोले जाने वाली भाषा है ये सभी राज्यों में चाहे वो उनकी क्षेत्रीय भाषा कोई सी भी हो पर हिन्दी वहाँ के सभी राज्यों के लोग बोलते हैं ये आसानी से समझ में आने वाली और बोले जाने वाली भाषा है इसलिए मुझे यह गर्व है कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है